हमर पॉजिटिव रिस्पांस यऽ कि इसकुलमे जे बच्चा सबकेँ जे छात्र छात्रा गणकेँ जे टेस्टबुक देल जाइत छै ओकरामे छै कि छात्र एवं छात्राएँ दुनुके एक एकठुमा इसकुल बेड किताब भेट जाइत छै जकरा लिअऽ कि ओकरा भटकएनहि पड़ै छै कि ई दुकान ओ दुकान जाना छै एक जगह इसकुलमे हर वर्ग खातिर अलग अलग जे वर्गमे जे कक्षासँ जे दोसर कक्षामे जे परीक्षा दै कऽ जे पास होय कऽ जे जाइत छै दोसर खातिर कि एक ठाँ ओकरा किताब भेट जाइत छै हर वर्गके तऽ ई ओकरा पॉजिटिव चीज छिऐ आसानीसँ मिल जाइत छै भेट जाइत छै ओकरा मशक्कत नहि करए पड़ै छै कि ई वर्गमे कोन कोनटा किताब छै कहाँ भेटत कते भेटत इसकुलमे एकठाँ छै सङ्गठित रूपमे एक जगह भेट जाइत छै आसानी भेल इहए छै पॉजिटिव